हॅलो हांव नागेश्री तळेकर उलयतालें तुमचें नांव महिमा हां तुमचे पेट ग्रुमींग स्टोर आसा न्ही हां ओके हांव वास्कोचान उलयतालें हय तुमचें पेट ग्रुमींग स्टोराचें नांव किदें आ पॅट्सप आ ओके ना एक्चुली म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका तुमचो नंबर दिलो तेणी सांगलें तुमचें तूं तें शॉपार आसता सो म्हाका म्हाज्या कॅट्सांक घेवन येवपा जाय आसलें लायक तेंकां बात घेवपा हॅलो दोग जाणां आसा एक हय हय सो म्हाका तें विचारपा तेंका आतां वॅक्सिनेशन दिवपाचेंय आसा आनी म्हाका तेंची ग्रुमींगूय करून घेवपा जाय आशिल्ली हय हय दोनी जाय सो तुमचें किदें अपोयंटमेंट बी कशें आसता हां हय हय हां ओके हां

ना आनी कांय ना म्हाका फक्त वॅक्सिनेशना तेंची ग्रुमींग जाय आशिल्ली

हां ओके म्हाका सांग हय म्हाका सांगा तुमचे सर्वीस चार्जीस तुमी कितले घेतात ती आसतली एट मंत ओल्ड होय आ ओके आं पर् केट टू थावजंड आनी ग्रुमिंगाची एक्स्ट्रा चार्जीस आसा तितूरूच इनवोल्व आसता आ ओके सो तेजें कितें आसतली हां ओके हां ओके हां ओके आनी आ हा ओके फायन सो म्हाका लायक केन्ना मेळटली अशी एपॉयन्टमेंट कित्याक म्हाका अर्जंटली फाल्यां मेळूं शकता हॅलो हां ओके हां आनी म्हाका एक सांगा लायक आतां हांव न्ही लास्ट टायम दुसरे खंयचे तेंची ग्रुमींग करपाक घेवन गेल्ले हेअर कटा टायमार तेंच्यानी मातशी गडबड केल्ली सो तुमची तें जावपा ना न्ही

हां हा ओके किद्याक ते केटांक धरतना बी तेंकां चिडयता सो आय टू हंड्रेड पर्संट तें म्हाका जाल्लेलें ना

हा ओके ना तेंच विचारपा मात्शें म्हुणून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक मातशें विचारलें तेणी सांगलें तुमच्या स्टोरार मातशें बरें करता म्हणून हा ओके सो तुमी म्हाका फाल्यां सकाळची अपोयंटमेंट दियात हय होच नंबर हय नागेश्री तलेकर चल बरें थँक्यू